दिक्खो में तुसेंगी सच्ची गल्ल सनांऽ ते जदूं में स्कूल पढ़दी ही ते बेशक्क में अकै मी स्कूल पढ़दी ही जरूर अकैडमी हा पर उत्थें बाथरूम दी फैस्लिटी बी निं ऐही उत्थें केह् होंदा हा कि पैह्लें उत्थें बाथरूम गै निं हे बाथरूम दी फेसलिटी ते तुस छुड़ो परें 'उत्थें बाथरूम गै निं हे बाथरूम ते बनाए उ'नें पर अस इस्तेमाल निं हे करदे की कि अस निक्के बच्चे होंदे हे ते उं'दे भाएं कि इ'नें बाथरूम गंदे करी ओड़ने ते बाहर खु'ल्ले बाड़ी उत्थें भेजी ओड़ना असेंगी ते बच्चे बी बड़े खुश होई जंदे हे कि बाथरूम दा ब्हाना लाइयै उत्थें नस्सी जाना ते एह् बहुत गंदी हालत ही उत्थें टॉयलेट दी ते जेह्ड़ा पीने आह्ला पानी हा ओह् ते चलो ठीक हा ते कताबां बी एह् इं'या गै ऐहियां नॉर्मल ते बैंच डैस्क साढ़े जमानै ते केह् एह् हून चार पंज साल पैह्लें ते बैंच डैस्क ऐहे निं हे ऐहीं बी एह् जेह्ड़ी नाम दी अकैडमी इत्थें बैंच कोई डैस्क कक्ख निं ऐ बच्चें गी उऐ टाटें पर बैठाइयै पढ़ाया जंदा ते जेह्का हून इत्थें सरकारी स्कूल ऐ इत्थें बी बाथरूम दी इन्नी जादा अच्छी हालत निं ऐ इत्थें केह् होंदा की जेह्के अच्छे अच्छे बाथरूम न अच्छे बाथरूम जिं' दी रोज़ सफाई होंदी ओह् होंदे जेह्ड़े मैडमां मास्टरें दे बाथरूम

ते ना उं'दी सफाई होंदी ते इत्थें बहुत गंदी हालत ते बैंच डैस्क होङन ते ओह्बी भज्जे त्रुट्टे दे होने ते कताबां ते तुस पुच्छो गै नेईं लाईब्रेरी जाह्गे ते जेह्का मेरा स्कूल ऐ जेह्की प्रॉब्लम फेस कीती दी ते इत्थें केह् करदे कि बच्चें गी कताबां गै नेईं देनियां पढ़ने गी इं'या कि जि'यां उ'नें लेइयै खाई ओड़नियां निं खबरै ते उ'नेंगी लाईब्रेरी गै निं जान देना खबरै नाम दी गै लाईब्रेरी रक्खी दी कताबां निं देनियां बच्चें गी पढ़ने गी बाकी पानी दी हालत पानी ते ठीक ऐ पर जेह्के बाथरूम ते कताबां आह्ला सिस्टम ऐ बहुत खराब ऐ ते बैंच बी भज्जे दे न ते ते बाकी रोटी ते ओह् जेह्की रोटी बनांदे अद्धी ते बिच कुन ते गंद होंदा ते डोली बनाई ओड़ने चौल ते दाल ते उत्थै मेन्यू बिच लिखी ओड़ना कि अज्ज बनेआ मटर पनीर ते अज्ज एह्का किश अज्ज ओह्का किश ते किश निं ऐ छड़ा झूठ करदे ते ते रोजै कन्नै कुदै हफ्ते कन्नै इक्क बारी बनाई ओड़ी दाल चौल ते नेईं तां ओह् पीले चौल बच्चें गी खलांदे ते ओह्बी चौल अच्छे तरीके कन्नै साफ निं करदे न ते एह् सरकारी स्कूलें दी इंया आखदेे निं बहुत खामी ऐ बड्डी आह्ली जेह्का कि जेह्की रुट्टी ते बच्चें गी खलांदे न बट अच्छे तरीकै दा ओह् निं करदे दिक्खदे निं इंया किश बी गंद फंद बनाइयै ते बच्चें गी खलांदे न